आं हॅलो तुमी ते आमचे कॉलेज सायडीन गाडो आस थंय फोन लागला म्हाका मोमोज तुमचे जे बरें लागले तुमी कशें करता ते फ्राय केल्ले ना म्हाका फक्त तेजी रेसिपीज जाय आशिल्ली कशें करता ते नाका नाका म्हाका नाका अशें ऑर्डर करपाक नाका फक्त रेसिपीज जाय आशिल्ली नाका बरें